हॅलो नमस्कार तु केशे आहा घोट घोट जायत दीस जालें हांवें तुजें शॉपान पोयलें ना तें काय न्हू कॉलेज कॉलेज आहलोली एग्जाम्स चलताले ताका लागून हांव पावलें ना तुज्या कॅन्टिनान हांवेंन हांवें आयकलां की तुजे शॉपार लायक कँटिना लोक उलयता ते फाटल्यान की तुजे चिकोल आसा सारकें घाण वास येता म्हणून सारकें बट हांवेंनूय पोयलां हांवेंनूय पोयलां की तुजे शॉपान घाण आसा ती लिचीस काॅक्रोचीस मागीर उंदीर बी आंगा थंय भोंवतात तें हांवें पोयलां ताका लागून हांव तुका सांगूंक सोदतां की तुजें

हां हांव

हांव तुका हांव तुका थोडे टिप्स सांगता जे तुमी फोलो करपाक शकता तुवें आं तुवें आपणा कामदारांक सांगपाक शकता की जेन्ना आयदनां बी यूज करता तेंकां बरें तर बरें करून धुयचें धुवचें आनी जें जेवण आसता तें ओपन धरूंक सर शिरी पडोना आनी सगळे तुमचें शॉप कॅन्टीन जेन्ना तुमचें काम सोंपता तुमी आप आपणालो कॅन्टीन साफ करपाक शकता आनी मोप मारून बी सगळे साफ करून तुमी आपणा कॅन्टीन बंद करूंक शकता अशें करून लायक तुमी उंदीर आनी ते कॉक्रोचीस मारपाचे वखदां यूज करपाक शकता हें सगळें यूज करून तुमचें कॅन्टीन निवड दवरून लोक येतले न्हू की बरें आसा बाबा शॉप बरें आसा जेवण बरें मेळटा क्लिनलीनस आसा म्हणून हें पोवपाचें

आं आनी आं आनी मेन मेन पॉयंट आसा तें तें तुजें कामदाराक सांग सांगून दवर की तेंचे तकले ते किचन कॅप आसपाक जाय नाजाल्यार केंस जेवणां पडटात आनी ते कस्टमराक वयता ते बरें दिसना न्हू अशें तें सांगून दवर ओके बरें करून देव बरें करूं थँक्यू बाय